अच्छा आप कहाँ से अएलिहँ अपने अच्छा तऽ सीतामढ़ी के बारेमे जानै छी जानै लए चाहै छऽ अरे सीतामढ़ी सीतामढ़ीमे जे हय के न बहुत अच्छा अच्छा जगह हय मन्दिर हय घुमै बला जगह हय पार्क हय हऽ आओर बहुत ऐसन चीज हय एसे कि जैसे सीतामढ़ीमे जानकी मन्दिरके बारेमे जाने छऽ जानकी मन्दिरके बारेमे जानै छऽ अच्छा अ जानकी मन्दिर ऐ मतलब सीतामढ़ी मे बहुत ज्यादा फेमस हय जे मैन टाउन मे पड़ै छै कि सीतामढ़ी जानकी स्थान आ जानकी स्थान हय न पुनौरा धाम ओकरा बाद ही कि पुनौरा धाम पुनौरा धाम भी बहुत ज्यादा फेमस हय पता हय इहाँ इहाँ बहुत बहुत दूर से लोक आबै हय घुमै हूँ हाँ इहाँ घुमै मे तोरा बहुत अच्छा लागतौ बहुत अच्छा लागतौ मतलब मन भी लागतौ अच्छा घुमै मे अच्छा लागतौ आओर इहाँसँ चलि जेब वेष्णो मन्दिर हय पार्क हैके अथि हनुमान मन्दिर हय बहुत अच्छा चीज होइ छै आओर कुछ जानैलऽ चाहै हौ सीतामढ़ी के बारे मे हाँ जैसे कि तोरा जानै कऽ हौ न जैसे कि इहाँ हय चिड़ियाघर चाहे चिड़ियाघर हय कि न सदर अस्पताल हय कहाँ फल्ला चिल्ला

चिड़ियेघर

चिड़ियेघर के बारे मे जानै के छौ चिड़ियेघर कऽ बता दियौ कि तोरा सीतामढ़ी मे न हौ के अय सीतामढ़ीमे पार्क मिलतौ हॅं आ इहाँ अऽ स्वास्थ हैल्थ के लेल इहाँ बहुत अच्छा अच्छा जगह अथि हय के सदर अस्पताल हय के तऽ हमरा सीतामढ़ी मे जे हय ने सदर हस्पताल ओहो मे बहुत अच्छा काम होइ छै हाँ बहुत अच्छा काम इहाँ होइ हय सीतामढ़ी मे अगर काम अइ पार्क हय इहाँसे सए तरफ अछ जानकी मन्दिर हय नऽ येह बात ककरो कहबऽ कि हमरा सदर अस्पताल रोड मे जाइ के हय तऽ उहाँ जब सदर अस्पताल के तनिके आगे न पार्क हय के समझले न तनिके आगे पार्क हय इहाँसँ अय पार्क इहाँके बहुत अच्छा हय उहाँ जेबऽ न तऽ आबैके मन न करतौ बहुत मतलब ओहिमे बहुत अच्छा अच्छा बगवानी हय मतलब बहुत अच्छा अथि रॉकेट बना रॉकेट बना लै ओहिमे बैठ सकै छऽ फैमिली के साथ मतलब ओहिमे कोइ अथि सभ न होइ के जे फैमिली के साथ जा सकै छऽ हाॅं अच्छा फूल सभ बहुत अच्छा अच्छा बच्चा सभक पता हय अच्छा अच्छा पा ओहिमे झुलबा हय तऽ कही अथि एक्सरसाइज करै बला सभ बच्चा सभके लेल हय सियान सभ हय जाहिसँ की आर्मी के जे तैयारी करै छै कइ हेल्थ कऽ लेकर के जो अच्छा अथि करै हूँ नऽ ओ घुमै छै कि सीतामढ़ी ओ घुमै बला बहुत अच्छा जगह हय के आ रनिंग क रनिंग करै बला हय के हूँ आओर कुछ सीतामढ़ी के बारे मे अस्पताल दखबऽ तऽ एहियऽ नऽ सदर अस्पताल हमरा सीतामढ़ी मे सभसे बढ़िऑं या अच्छा इलाज होइ छै इहाँ मुफ्त मे इलाज होइ छै आ मतलब कतबो खतरनाकसँ खतरनाक बीमारीके इलाज बढ़िऑं हो जाइ छै फ्री मे हो जाइ हय हाँ मतलब फिर एगो होइ छै न सदर अस्पताल कहि बढ़िऑं होइ छै तऽ उहाँ फ्री मे होइ छै लेकिन अच्छासँ ध्यान डॉक्टर नहि दै छै लेकिन हमरा सीतामढ़ी मऽ नऽ